जी वैसे शहरों में जो सारे जैसे सारे सारे तरह के मीडिया जो हैं वहाँ काम करते हैं लेकिन गाँव में कोई नहीं आना चाहता चाहता इसका कारण बहुत सारे कारण है जिस पर एक तो रोड का रोड जो है गाँव में आने के लिए बहुत ही ख़राब होती है जिसके कारण से बहुत सारे पत्रकार गाँव में आना नहीं चाहते हैं बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है फिर भी बहुत कम रे जो है पत्रकार गाँव में आ पाते हैं ले वही शहर में अगर छोटी छोटी घटना पर से जो है पत्रकार वहाँ का कवरेज करते हैं और दूसरी समस्या आती है एक तो नेटवर्क की जो मोबाइल का नेटवर्क सही से रह पाता जिस के कारण से काम नहीं हो पाता है और तीसरी समस्या है एलेक्ट्रिसिटी बिजली की जो यहाँ पर हमेशा बिजली रहती नहीं है जिसके कारण से ये समस्या आती है और जितने भी न्यूज चैनल हैं उसरत उनके ऑफिस जो होता है शहरों में होता है गाँव में कोई आना नहीं चाहता है जिसके कारण से गाँव में जो है जो भी कुछ घटना होती है या तो वह सही से कवरेज नहीं हो पाती और नहीं दिखा पाते हैं और आज कल की जो समस्या है जो जितने भी पत्रकार लोग है वो तो ये जो रिमोट एरिया में ख़ास कर के देहात एरिया में नहीं जाना पसंद करते हैं टाउन में ही रहते हैं कोई ऐसी बड़ी समस्या आती है तभी जा कर के वो आते हैं आज कुछ ही दिन पहले की बात है जो मेरे गाँव में दो आदमियों चार आदमी को गोली मार दिया गया था जिस में एक भी पत्रकार जो छोटे मोटे जो लोकल पत्रकार होते हैं वही आ कर के दिखाए लेकिन शहर से एक भी बड़ा पत्रकार नहीं आया था जिसके कारण से ये जो है वो मीडिया नहीं आया जिसके कारण से वो दबा रह गया और वही अगर शहर में होता तो काफ़ी सारे मीडिया चैनल वाले आ जाते और वहाँ पर वो कवरेज करते वो नेशनल लेवल तक वो बात चली जाती जिसके यह जो यहाँ के यातायात व्यवस्था भी नहीं है जिसके कारण से वो नहीं आए